جی ہاں میرے اسکول میں لائبریری ہے اور وہاں کتابیں بھی کافی زیادہ اچھی ہیں آپ کو ہر شعبے سے متعلق کتابیں مل جائیں گی جن شعبوں کی کتابیں میں پڑھا کرتا تھا وہ تھا اکثر میں نان فکشن پڑھا کرتا تھا کیونکہ نان فکشن مجھے کافی زیادہ پسند ہے اس کے اندر جو کیریکٹرس ہوتے ہیں اور جو آپ کے کردار اور جو کہانی اور جو تہذیب اور وہ سب دکھاتے ہیں وہ مجھے کافی زیادہ اچھا لگتا میرا خیال ہے کہ نان فکشن اور فکشن پڑھنے والے لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ان کا تصورات اور خیالات کا باغیچہ جو ہے اور زیادہ وسیع ہوتا ہے انسان کو سوچنے کا سمجھنے کا ان سب چیزوں کا زیادہ شعور و عقل عطا ہوتی ہے ان سب کتابیں پڑھنے سے اور نان فکشن اور فکشن پڑھنے سے سب سے زیادہ تو یہ جو کتابوں میں یہی سب پڑھا جاتا اور باقی میں تھوڑا بہت ہسٹری کو بھی پڑھا کرتا ہوں ہسٹری میں دیکھیے مجھے میڈویئل ہسٹری اور آپ کی ماڈرن ہسٹری اور اینشینٹ ہسٹری یہ ان میں سے کچھ پارٹس مجھے پسند ہیں آپ میڈول ہسٹری میں لے لیجئے مغل ہسٹری یہ مجھے کافی زیادہ پسند ہے کیونکہ یہ اپنا ہندوستان ملک ملک کی تاریخ بنا مغل ہسٹری کے تو پوری بھی نہیں ہوتی ہے تو اس لحاظ سے دیکھا جائے اگر تو میڈول ہسٹری مجھے کافی زیادہ پسند ہے تو یہی سب کتابیں میں پڑھا کرتا تھا اپنے اسکول کی لائبریری میں اور لائبریری تو ماشاء اللہ کافی شاندار بنی ہے اب تو کافی زیادہ بڑی ہو گئی ہے بہت کتابیں آ رہی ہیں وہاں تو یہ سب ہیں اس میں